हमर सभके गामक घरमे परिवहनके सुविधा बहुत कम छै बस चौबीस घण्टामे एकटा या दुटा चलैया बस ऑटो टेम्पू ई सभ जे छै बहुत कम सु विधा छै जेना मानियौ मुजफ्फरपुर जिला अछि तऽ जिलामे फोर व्हीलर छै टू व्हीलर छै जे भी छै टेम्पू छै चौबीस घण्टा सुविधा उपलब्ध रहैत छै ट्रेनोके सुविधा छै आओर गाम घरमे बहुत ही दिक्कत छै जे ट्रेनके गाम घरमे तऽ सुविधा छै नहि जिला साठि किलोमीटर दूर पड़ैत छै तऽ हमरा सभके ट्रेनक सुविधा बहुत दूर पड़ि जाइत छै आओर बसक सुविधा भी बहुत कम छै आ किछु देर पऽ घण्टा दू घण्टा पर अछि टेम्पू मिल जाइया इएह छै आओर फोर व्हीलरके जे छै ओकर सुविधा बिलकुले कम छै नहिके बराबर अइ आ इएह सभ जे सुविधा छै से बहुत कम सुविधा छै ई सभ सुविधा गाम घरमे होयबाक चाही जे नहि छै बसके चारि चक्काके एहि सभके सुविधा छै नहि अइ सभके सुविधा लायक किछु व्यवस्था भी ओतेक गाममे नहि होबैत छै गामक आदमीके परेशानी तऽ बहुत होबैत छै पर एहिमे छै कोनाहुँ कोनाहुँ अपन समय परिवर्तित होबैत छै आओर जहए शहर गेलहुँ शहरमे ई सभ सुविधा छै जेना साठि किलोमीटर हमर सभकेँ जिला दूर पड़ैए मुजफ्फरपुर तऽ ओ गेलाके बाद सभ सुविधा अछि ओहिसँ सटल किछु किछु थोड़ा बहुत हटि कऽ जे छै शहर ओहि सभमे सुविधा छै लेकिन शहरमे आओर गाँव मे बहुत फर्क होबैत छै जे गाँवमे भी सुविधा बढ़क चाही जेना टेम्पू भेलै ई रिक्शा भेलै बस भेलै एकरा सभकेँ सुविधा रहक चाही ई सभ सुविधा नहि छै ई सभ सुविधाके लेल बहुत प्रोब्लम छै आ एकर सुविधा नीक जकाँ होयबा क चाही जे गामके आदमी भी खुशहाल रहै इएह सभ सुविधा जे छै से गाड़ी घोड़ाके सुविधा बहुत उपकार होबैत छै बहुत मर्जेन्सी बहुत बात छै जे ई सभ सुविधा जहन हम घरमे रहैत छियै तऽ बहुत ही अच्छा होबैत छै आओर इएह सभ सुविधा नहि छै गाँव घरमे उत्तम ओतेक जे सुविधा कऽ चलऽ के चाही ओ सुविधा अभी नहि छै ई सुविधा सभ गाम घरमे बहुत ही कम छै ई सुविधा जेना चारि चक्का अइ टेम्पू छै ई सभ टेम्पू चारि चक्का बुलोरो ई सभके सुविधा बिलकुल नोर्मल छै आओर शहरमे बहुत ही अच्छा व्यवस्था छै हमर सभकेँ जिला छै मुजफ्फरपुर ओहिठुमा चौबीसो घण्टा उपलब्ध रहैत छै एहिठुमा एहि सभ सुविधा सभसँ वञ्चित छी ई सभ सुविधा रहनाइ बहुत जरूरी छै गाम घरमे भी लोक किछु किछु आब देखि रहल छियै कि टेम्पू किस्त पर अइ या कुछु पर लोक लऽ लऽ के किछु किछु सुविधा बढ़लैया एना यदि धीरे धीरे बढ़ैत छै तऽ अच्छा होयतै ई सभ सुविधा होयबाक चाही आ होनाइ जरूरी भी छै ई सभ सुविधा बहुत ही अच्छा होबैत छै सुविधाके लेल बहुत हमसभ पात्र छी ई सभ सुविधा बढ़ैत छै आ बढ़क चाही